नमस्ते क्या चाहिए कौन सी लकड़ी

तो लकड़ी ले लो आम की लकड़ी बहुत अच्छी होती है बनवा लो मंदिर उससे आम की लकड़ी अच्छी है सिसई जो आती है वो भी अच्छी है और सबसे अच्छी लकड़ी है तो साखू की लकड़ी है जो साखू है वो भी हरिद्वार में देखती हो क्या वो साखू की लकड़ी बहुत अच्छी होती है उससे बनवाओ बहुत अच्छा रहेगा दसों सालों की छुट्टी हो जाएगी ये तो पड़ेगी जो साखू की लकड़ी हम बता रहे हैं चालीस हजार रुपये कुंटल और जो शीशम बता रहे हैं बीस हजार आम की लकड़ी तो दो ही चार छः हजार में पड़ जाएगी आपको लेकिन मजबूत लकड़ी का तो आप ज्यादे अगर मजबूत बनवाती हो तो चंदन की लकड़ी बनवा लो उसका मंदिर मतलब अच्छा लगेगा वो पचास में पड़ेगी आपको

महंगी नहीं है थोड़ा बहुत क भाई वो डिस्काउंट कर दिया जाएगा और क्या हजार दो हजार का और क्या भाई हम लोग बाहर से मँगवाते हैं तो महंगी तो मिलती होगी हमारे घर में थोड़ी न होती है लकड़ी बाहर से तो आती है ये बात है लेनी है तो बताओ

बहुत अच्छा है दसों सालों को छुट्टी हो जाए एक बार बनवा लो छुट्टी आपकी जिंदगी उसी में कट जाएगी आपकी जब पोती पोता होंगे वो भी उसमें पूजा करेंगे आराम से जब मन चाहे कल आ जाओ अभी आ जाओ तयार है लकड़ी रखी है न हम लोग तो मतलब मँगवाते हैं ज्यादा बाहर से आती है धंधा ही करते हैं भाई लकड़ी का लेकिन पचास में पड़ेगी वो चालीस में वो बीस में वो वो दस पन्द्रह हजार में पड़ेगी सबसे आम की लकड़ी सस्ती पड़ेगी बस

पचास वाली वही दो एक हजार दो हजार से कम पड़ जाएंगे ज्यादा नहीं भाई हम भी खरीद कर लाते हैं घर में थोड़ी न बनती है नहीं नहीं चालीस में नहीं होगी चालीस नहीं आरे आओ लेने आओ पहले देखो आ कर तो ले जाओ आ कर मंदिर बनवा लो पूजा भाई पूजा पाठ की बात है मंदिर बनेगा न हाँ मंदिर छोटा है बड़ा है अच्छा हाँ म हाँ तो बड़ा अच्छा बनवाओ सही बात है बड़ा अच्छा रहता है इतना बड़ा ज रोम जीतने बड़े रूम होते हैं उतना बड़ा मंदिर बनवाओ पूजा का बहुत अच्छा होता है सही लगा ले छियालीस में पड़ जाएगी आओ नमस्ते